ہماری ریاست میں تعلیمی تعلیمی نظام میں اردو زباں کا بہت اہم رول ہے یہ ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں جب ہم اسکولوں میں گیے تھے تو یہ ہمیں اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھی ایک تو یہ لکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے اور یہ بولنے میں بہت میٹھی زبان ہے اور ہمارے خاندانوں میں چل بولی جاتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اسکولوں میں زیادہ سے زیادہ پڑھائی جائے اور بڑی خوبصورت زبان ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے